दुनियामे तऽ बहुत तरहकेँ भाषा छै सब भाषामे अलग अलग तरीकासँ गीत गाएल गेल छै लेकिन हम सब जे करैत छियै पहिले अपन भाषाके जे गीत छै जेना हमरा सबके हिन्दी गीत भेलै मैथिली गीत भेलै जे अपना समझमे आबैत छै ओकरा तऽ हमसब समझि जाइत छियै बाँकि दोसर जे रहै छै भाषामे कोनो गीत रहै छै तऽ ओकरा सम्हारै लऽ हम ओकर पहिले टोनके पकड़ै छियै कि ओ कोन टोनमे बाजि रहल छै तऽ टोनसँ तऽ कमसँ कम सङ्गीत पकड़ाएल चलि जाइत छै तऽ ओ सङ्गीत पकड़िके तब ओकरा हम अपन भाषामे बदलि कऽ जेना हिन्दीके कोनो गीत छै तऽ ओकरा हम अपन मैथिली भाषामे बदलिके कहियो गाबि लै छियै कहियो होइत छै मैथिली गीतके हम हिन्दीके भाषामे दए दै छियै कभी बंगाली कोनो गीत छै तऽ ओकरो सबके बस टोन पकड़ै छियै आ थोड़ा थोड़ा समझमे आबि जाइत छै ओहि हिसाबसँ हम ओकरा सम्हारि लै छियै आओर कभी कभी गाए लै छियै मतलब बंगालियो गीतके हम अपन भाषामे गाबि लै छियै तऽ एना भए जाइत छै हिन्दी गानाके मैथिलीमे भी कई तरहके छै गाना बहुत एहेन गाना छै जे हमर फेवरेट छै एकटा सिंगर अमित झा ओ गेलकै गेलखिन यऽ मतलब हिन्दी गाना छै लेकिन ओकरा सबटा हिन्दी गानाके ही मैथिलीमे बदलिके गेलो छै तऽओ होइत छै कि अपन जे क्षेत्र भाषा जे क्षेत्रमे रहैत छियै ओ क्षेत्रमे जे भाषा बाजल जाइत छै तऽ ओकरामे कनीटा टोन मिक्स भए गेलै कनीटा ओकर जेना कोनो तरहक भाषा छै कोनो ओकरामे शब्द आबि रहल छै तऽ जेना छै की कहै छै कि हम अहाँ लए तऽ जेना छै हम मेरे लिए तऽ ओकरा हम एकटा मैथिलीमे कहि देलकै अहाँ लए तऽ एना हमहूँ अलगसँ रूपांतरित कए कऽ गाबि दए छियै